हां जी हा मां उन मां ई थी ॻाल्हायां ॿुधायो हां जी ॿुधायो

हा बिल्कुलु छो न ॿुधाईंदासीं तव्हांजो चंद्रीका देवी पूरी गाॾी बुक कंदौ गाॾी पूरी बुक कंदौ न हा पूरी बुक करे वेंदौ त चंद्रीका देवी हितों चालीह किलोमीटर आहे ॿारहं रुपिया किलोमीटर जे हिसाब सां बि जेतिरो पोइ बिल ईंदो ओतिरो तव्हांखे ॾियणो पवंदो हा न ॿारहं रुपिया पर किलोमीटर न न हा ॿियनि खां त पंद्राहं ई वठंदी आहियां पर पंहिंजे सिंधी माण्हूं खां मां ॿारहं ई वठंदी आहियां सम्झुव हम्म हम्म हम्म हां हम्म हम्म हं हा हम्म उनजो उनजो हुनमें अचनि पिया ॿुधो जेतिरो तव्हांजो पर किलोमीटर जे हिसाब सां बिल ईंदो उहो त ईंदो इ ईंदो तव्हांजो अचु वञु जी अचु वञु में जीअं चालीह किलोमीटर वेंदव चालीह किलोमीटर ईंदव असी किलोमीटर तव्हांजो हो रेट थी वेंदो ॿारहें रुपए जे हिसाब सां हुनजे अलावा जेतिरे कलाक तव्हां हुते रोकींदौ गाॾीअ खे सौ रुपिया पर सौ रुपिया पर घंटे जे हिसाब सां असां तव्हां खां हुन जा चार्ज कंदासीं हा हा न न न न कोई असांजा ड्राइवर पीअण खाइण वारा कोन्हनि सभु नॉन वेज वारो त कोई बि न रखियो आहे सभु वेज आहिनि असां पाण वेज आहियूं न न हिनजे मां हिन हिनजे लाइ मां वेठी आहियां न कोई कीअं गड़बड़ कंदो हिनजे लाइ मां वेठी आहियां न पाण मां तव्हांखे मां जिम्मेदारी खईं हम्म हम्म हम्म बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां जीअं तव्हां चवंदौ तीअं असांजो ड्राइवर तीअं ई कम कंदो तव्हां चवंदो काबू थी कंदो तव्हांजे चवण जे बिना कुछ ई न कंदो जीअं तव्हां उनखे ॿ कलाक रोके चारि कलाक रोके सौ रुपए जा पर घंटे जे हिसाब सां एक्स्ट्रा चार्ज लॻी वेंदो जेका चार्ज कंदा बिल्कुलु तव्हां चईं बजे चओ असां चईं बजे बि मोकिलण लाइ हाज़िर आहियूं हम्म असांजा ड्राइवर चोवीह कलाक उपलब्धु आहिनि ऐं गाॾी मुंहिंजी तव्हांखे पूरी सुविधा मिलंदी ए सी कार अथव ए सी कार में वेंदौ ऐं ए सी कार में तव्हां ईंदौ तव्हांखे कंहिं तरह जी दिक़तु न थींदी ठीकु आहे न हा हम्म हम्म हा मूंखे फ़ोन करे ॿुधाइजो त मां हा कॾहिं तव्हां ॿुधाईंदव तव्हां सभु मां मोकिलींदीमाव पहिरियों तव्हां बुक त करायो तॾहिं त मोकिलींदीमाव तव्हां पंहिंजी बुकिंग करायो चलो हा चलो चलो चलो ॻाल्हाए रखो पोइ मूंखे ॿुधाइजो मां बुक करे तव्हांखे ड्राइवर जो नलो सभु मोकिले ॾींदीमाव हूअ वाट्सअप ठीकु आहे अच्छा हा ठीकु आहे ठीकु आहे त मां वाट्सअप तव्हांजो हे नम्बर वाट्सअप में आहे न मां इन ई नम्बर ते तव्हांखे ड्राइवर जो नालो ऐं आधार कार्ड वगै़रह सभु मोकिले थी ॾियां अच्छा हो असांजा हूंदा हो असांजा हूंदा हो असांजा हा न न हो त असांजा आहिनि हम्म हा साईं ठीकु आहे ठीकु आहे बुकिंग करे छॾियऊं तव्हांखे हाणे थोरी देरि में मैसेज अची वेंदो की तव्हांजी बुकिंग थी वई ड्राइवर ऐं आधार कार्ड जो नम्बर सभु पहुची वेंदो तव्हां वटि ऐं चओ त ड्राइवर जो मां फ़ोटूं बि मोकिले ॾियांव ड्राइवर खे तव्हां उनसां सुञाणे वेंदो हम्म हम्म हा दी गाॾी नम्बर गाॾी नम्बर वगै़रह सभु तव्हां वटि वाट्सअप ते अची वेदो हाणे थोरी देरि में ई ठीकु आहे ओके ओके थैकयू